बिहार राज्य जनसंख्या वला राज्य अछि

एकटा पैघ भीड़ जे छै यात्राक लेल ट्रैन पर निर्भर रहैत अछि भारत सरकार या बिहार सरकारके यातायात व्यवस्था जे छै जाहिमे हम अगर ट्रैन के लऽ लिअ तऽ ओ अखन बहुत विकट परिस्थितिमे अछि मतलब ट्रेन के जे यात्रा छै अखनहुँ लोकके सुगम नहि छै चूँकि जनसंख्या बेसी छै आओर ट्रैन के संख्या जे छै जे भी क्षेत्र भिन्न भिन्न क्षेत्रमे जे छै लोकक अनुसार ट्रेन मे कमी छै जाहिसँ हर समय जे छै यात्राक दौरान हमरासभक जे छै से असुरक्षाके माहौल रहैया यात्रा कखनो सुगम नहि भऽ पाबि रहल अछि चूँकि ट्रैन क हरदम जे छै स्थिति सीट क अनुरूप आदमीक संख्या हमेशा बेसी रहैत छै अगर यात्रामे अहाँक सीट क कन्फर्मो रहैया ओहि समयमे बिना टिकट वाला यात्राक संग आदमीक संख्या एतेक भऽ जाइ छै की अहाँक सीट लेनाई या नहि लेनाई बात बराबर परि जाइ छै तऽ ईसभ चीज असुविधा छै अखन तऽ एहिमे आवश्यकता छै कि जेतेय लोक यात्रा करैत छै ओहिके एकटा डाटा सरकार लगमे रहैय छै ओहि अनुरूप जे कतेक दिनमे कते यात्रा लोकक होइ छै ओहि हिसाबे ट्रैन क संख्या जे छै सरकारके बढ़ेबाक चाहि जाहिसँ जे ई समस्या हमरासभक उत्पन्न होयैया ओ जे छै से निश्चित रूपसँ दूर हेतै